हाँ करौली जिले के लोगों का मुख्य व्यवसाय है खेती खेती करके करौली जिले के लोग अपना जीवन यापन करते हैं और कुछ लोग अपना छोटा सा बिज़निस डाल के अपनी जीवने का तरीका ढूंढते हैं जिससे अपना पेट भरण कर लेते हैं कुछ लोग बैंक में लग जाते हैं उनसे अपना काम करते हैं कुछ ई मित्र दुकान खोलकर बैंकिंग का काम करते हैं और कुछ खेतों में काम करते मजदूरी करते हैं कुछ पत्थर फोड़ते हैं